हां जी हां जी ठीक है

मैं तो बढ़िया हूँ आप कैसे हो हां जी मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मैं जबलपुर से बाहर थी तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मैं अटेंड कर पाऊँ जी जी अभय तो अभी घर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है वो जितना पढ़ता है अपने ट्यूशन क्लास और इस्कूल में ही पढ़ता है उसको हम बोलते भी हैं पर वो इतना ध्यान नहीं दे पाता है नहीं नहीं मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ इसलिए मैंने उसकी अलग से ट्यूशन क्लासेस लगवाई हैं नहीं नहीं मैं काम पर जाती हूँ उनका खुद का एक बिज़नेस है जी जी इस्कूल से तो ठीक है आप पढ़ाते जाइए मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूँगी कि मुझे जितना समय मिल पाता है मैं उसको दूँ बैठ के उसको पढ़ाऊँ है ना हां जी वो खुद से नहीं बैठता है उसको ज़बरदस्ती बिठाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दो घंटे बस ध्यान देता है बाकी उसका जो दिमाग है वो खेल में ज़्यादा रहता है जैसे जैसे कि मैंने बताया मैं ज़्यादा घर मे नहीं रहती हूँ तो उसको बोला तो है बट वो ज़्यादा लगता है ध्यान नहीं दे पाता है ठीक है मैं इस शनिवार कोशिश करूँगी इस्कूल आने की मैं आपके फ़ोन करके टाइमिंग बता दूँगी है ना हां जी बिल्कुल